ہمارا جو ہندوستان ہے وہ اس لحاظ سے بھی کافی مختلف ہے کہ اس میں بہت سی الگ الگ قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں جہاں تک مجھے ہسٹری یاد ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ الگ الگ جو زبانیں ہیں وہ بیسکلی چار فیملیز سے بلونگ کرتی ہیں اور وہ جو مین چار فیملیز ہیں تو اس میں آتی ہے انڈو آرین ڈراویڈین اور ٹائی بوٹو برمن اور منڈا یہ چار مین فیملیز ہیں جن سے ساری زبانیں نکلی ہیں مطلب ہمارے انڈیا میں تو رفلی اراؤنڈ آئی تھنک تین تین سو پینسٹھ یا پانچ سو کے آس پاس زبانیں بولی جاتی ہیں تو یہ یہ مین چار فیملی سے بلونگ کرتی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ اردو اردو ہندی بنگالی آسامی سنسکرت اور پنجابی گجراتی مراٹھی کوکنی نیپالی اوریا کشمیری یہ ساری جو زبانیں ہیں یہ انڈو آرین فیملی سے بلونگ کرتی ہیں تو یہ جو زبان ہے بوڈو لینگویج اور بنگالی تو یہ انڈو آرین فیملی سے بلونگ کرتی ہے ایون اردو بھی جس میں اکثر بنگالی اور جو ہندی مراٹھی اور جو ہے ایون ایون بوڈو لینگویج یہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے جبکہ اردو جو ہے تو وہ دیوناگری اسکرپٹ نہیں یوز ہوتی ہے اس کے لیے تو بس اس لحاظ سے یہ صرف ایک فیملی سے بلونگ کرتی ہیں یہ اس میں مشترک پوائنٹ ہے